नमस्ते मैम मेरे पेट में दर्द है अल्ट्रासाउन्ड की जरूरत है कहाँ से कराएँ आँय भोजन जो होता है वही सब खा रही हूँ भोजन में चावल दाल सब्जी सादा खाना खाये हैं हाँ अब वही दिक्कत है दर्द एक हफ्ते से है आस पास की दवा खिला रहे थे हल्का फुल्का समस्या वही है जब समस्या हल हो जाए तो कोई बात नहीं अब तो आस पास के डाक्टर को दिखाए वहाँ से कोई राहत नहीं है डाक्टर बोला अल्ट्रासाउन्ड कराइए आप बताइए कहाँ कराएँ कि अच्छा है जी

ठीक है और दवा कोई बताइए

नमस्ते